ہمارے علاقے کے جو کچھ مقامی لوک گیت ہیں وہ ہیں جیسے کہ لتا منگیشکر كے گانے ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ سنے جاتے ہیں ان کا وہ گانا ہے یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا تو یہ گانا بہت زیادہ چلتا ہے رفیع صاحب کے گانے بہت سنے بھی جاتے ہیں ایسے انہیں آشا بھونسلے کے گانے سنے جاتے ہیں اب آج کے زمانے میں اریجیت کے گانے سنے جاتے ہیں تو یہ سارے ہیں مقامی گیت ہمارے جو لوگ سننا اور گانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں